आथिखालाव जों मोनसे नोजोरजों नायोब्ला दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगा होनो गेलेनायाव थुलुंगा होनो थाखाय माखासे आफादफोरा ओरैबादि अहर अहर नाजादों बेफोर नाजानाया जाफुंसारलाङोबा लासै लासै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो माहारिआबो माखासे थासारिनिफ्राय जोङो रैखा मोनगोन मानोना माखासे ओरैबादि थासारिजों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गाज्रि हालोदाव गोग्लैदों बेफोरखौ जों बो बोखांनो हागोन बादि नुहुरो दासान्दि समाव जोङो ओरैबादि आफादफोरखौ नुदों गेलेनाय फारसे बैफोरबादि आफादा जोबोरैनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि माखासे रोंगौथिफोरखौ नायनानै गोसो होनानै बिथांमोननि मोजांनि थाखाय बायदि बायदि गेलेनायखौ फोरोंदों बाहागो लानो खाबु होदों आरो बे गेलेनायजों माखासे थाखोनि खामानि खामानि मावनायफ्रावबो मदद होदों जेरै माखासे साख्रि मावनायनि बेलायाव गावनि देहानि मोजां लाखिनायाव बायदि बायदि हाबा हुखायाव बेफोरो मोजाङैनो रोंग'थि होदों बैफोर आफादफोरा दा लासैनो जायगायाव थानाय माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोजोर होनानै माखासे फोरोंथाइ होदों आरो माखासेफोरखौ बेबादिनो गोजौ थाखोसिम लांनायनि बेलायावबो बिथांमोनहा बिहोमा होदों बेबादि बिथिंजों एसे लांबाय थानो हायोब्ला सानसे समाव हारिया गेरेमसा महर लाहैगोन आरो जोंनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफोराबो बे लामाखौनो लालांबाय थागोन दा जायफोर जोंनि आफादफोर दङ' बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावबाय थानाय निजोम माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोफोरखौ बोनो हादों जे बिथांमोनहा माखासे गावनि इयुननि थांना थानायनि राहा लामाखौ लानो हागोन बादिखौ साननानै बिथांमोनहा जायगायारि रायजोआरि बा हादोरारिनि गेजेराव जौगालांनायनि राहा लामाखौबो बिथांमोनहा नोजोर होदों बिनि थाखायनो जायफोर बिथांमोनखौ मोजां राहा लामाजों लांनो नाजादों बिथांमोनहा गोसो मोदोमै नाजानाया मोनसे मोजां हाबाफारि होन्नानै जों सान्नानै लानो हायो